हाजी हा हरि ओम कहिड़े पासे पिया वञो तव्हां अच्छा बॉम्बे घुमणु पिया वञो इएं हा अच्छा डेली अपडाउन कंदा अहियो अच्छा बराबरि असां घुमण पिया वञूं बॉम्बे असां घुमण पिया वञूं बॉम्बे हा ठीकु आहे हुते पाणि छा छा आहे घुमणु जहिड़ो

सच में

अच्छा इंडसट्री सॼी बॉम्बे में ईंदी आहे हा ऊअं ॿुधो त आहे मुंहिंजी बुआजी तव्हांजी हीअं अच्छा हा एतिरो अबडाउन कयो था एॾो परेशानु कान थींदा हूंदा डेली बॉम्बे खां सूरत हेॾी अबडाउन करिणी

सूरत ठीकु आहे सूरत में ई शिफ्ट थी वञो परिवारि खे केतिरो न सूरत वॾी सिटी आहे हा सही आहे हा जी जी हा

बराबरि आदत पंहिंजी वई तव्हां खे हाणे

जी हेॾो न हा हा हा बॉम्बे अचो तव्हां त असांखे मज़ो त ईंदो न बॉम्बे में बॉम्बे में ट्राफिक बि जामु हूंदी जी तव्हां खे वधीक ई ख़बर हूंदी न बॉम्बे जी वधीक वञे असांखे हेॾो अंदाज़ो कान्हे अञा हुतां जो हा त कोई न तव्हां खाली मूंखे टेक्सी नंबर तव्हां मूंखे वोट्सप करे छॾिजो हा जी पक पक ईंदसि हा न ठीकु आहे हरि ओम हा